जोंनि न'निफ्रायथ' मेन सरकसिम थाबायलांबाबो जोङो माबाजोंनो सहैखायो फास मिनिट सय मिनिट आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय टाउनसिम थांनो गोसो जाबा माबार इमारजिनसि थांनांगौबाबो डाक्टार बा टाउनफ्राव थांनांगौबा अथ'जों थांनांगौबा लामायानो मोजां नङाना लासै फन्द्र मिनिट बिस मिनिटजों सहैनांगौबाबो थ्रिस सरलिस बिदिनो जालायलाङो बेवनो एसे माबा जायो मानसिफ्रा थाबायनो बायो आरो बे थिनालिआव थांबाबो जोंथ' दा थाबायनायानो जाया बेटारि गारिजों थाङो न'निफ्राय ससे ओंखारनानै थाबायलांनानै बेटारिजोंनो थाङो जों बाहायनो बिदिनो बेबो लामायानो थिग गैया दस मिनिटजों सहैनांगौबाबो बिदिनो पन्द्र मिनिट बिस मिनिट नांलायलांगौ आरो थिनालिनिफ्राय हाथाइ जानानै न'आव फैफिनबाबो बिदिनो लामायानो खुरखा खुरखि मोजां नंला आरो डाक्टारफोरनाव थांबाबो बिदिनो इमारजिनसि थांबाबो लामानि थाखायनो थाब सौहैया बावनो डाक्टारफोरखौ लोगो मोनहैलाय लाङा एखमबा टाउनफ्राव बेरायनो थांबाबो ओरैनो एखमबा बेंकफ्राव थांबा एखमबा मानिबा मानिबा बाजारफ्राव थांबा लामाफ्रानो थिग नङा नालाय फैफिननाय मानाय गोबाव जायो सरकारनिफ्रायनो मोनजा नाया मोनजायो माइरं मोनजायो मासआव खेबसे खेबसे मास हिसाब मोनजायो सरखारनिफ्राय बेखौनो खोनथायो आङो मोननायाथ' जेबो मोनखाया बे माइरंखौल' खोन्थानो रोंखागौ सरकारनिफ्राय मोननाया मा बुंबावनो